प्रधानमंत्री जी पोषण योजना प्रधानमंत्री सॼे देश जी पोषणा करे थो पियो ग़रीब ॿारनि जो अहिड़ो पोषण करे थो पियो हीअं मिड डे मील सभिनि इस्कूलनि में हले थो पियो सभिनि ग़रीब ॿारनि खे पढ़ाई बि करनि था पिया गॾो गॾु रोटी बि मिलनि थी पियूं मिड डे मील जो रूप में हुननि खे हर तरह जो अलॻि अलॻि खाधो मिलनि थो पियो वरी ग़रीबनि लाइ जेकी राशन योजना जंहिंमें चांवर कणिक दालियूं गिहर चणा अलाए छा छा बंटवाए अथई मोदी ने अहिड़ो त प्रधानमंत्री जी गाना सभिनी खे ॾे ॾेई भॻवान खंडु छा नथो मिले राशन में सभु ग़रीबनि खे ग़रीबनि जो भलो थो थिए तारीख़ूं थियनि थियूं पियूं माण्हू आवाजु अचे थी पई राशन खुलण त ईअं झोला खई माण्हू ॾुकनि था पिया कि बाबा राशन वठिणो आहे टाइम ते पुॼो राशन ते बि अहिड़ी धोखाधड़ी बि कोई कंहिंखे न मिले कि हा तुंहिंजो राशन कार्ड थी जॾहिं तुंहिंजो नंबर हिन में फिड थी वेंदो तुंहिंजे नाले केतिरो थी होतिरो ई तोरे करे ॾींदे अहिड़ी इलैक्ट्रॉनिक मशीना लॻवायूं अथनि दुकान कि राशन वारो बि कुझु गड़बड़ी न करे सघे